में थुहानू सनाना घोड़ा चलाने दे मतलब जेहडे़ पैहलें घोड़ा चलाने दे मजे गै बखरे हार्स राडिंग करने दे जेहडे गे म ऐ मुझे ना घोड़ा गी केह् करना पौ़ादा कि निक्के होंदे गै जेहडा घोड़ा ना उसी निक्के होंदे गै जिसले ओह् होंदा कोई छै सत्त महिने दा होंदा ना घोडा उसी ओह् करना पोंदा उसी घोडे़ गी केह् करना कि उसी बल्ले बल्ले खराक खलांदे रौहना खराक खलान लगी पौना उसी बल्ले बल्ले मतलब कि चने चोने देन लगी पोना चने चोने देइयै ते उसी ओह् करदे रौहना चना चारने उसी ते ओह् करदे रौहना मजे मजे दा उद्धर उद्धर फेरदे रौहना उसी जिया जियां बड्डे होंदे गेआ ते उसी खराक खलांदे रौहना फिर उसी ओह् करदे रौहना जिसले ओह् खराक खलाइयै त्यार होई जाए ना उसी ओह् करना पौंदा फिर बल्लें बल्लें उसी गझाने पौंदा कि ओह् डरे नी घोडे़ डंगरे दे दिले च होंदा उंदे दिले च होंदा डर डर होंदा उन्दे न्याने होंदे जेहडे़ उंदे दिले च डर होंदा फ्ही उनें केह् करना कि बल्लें बल्लें इना शिड़का शोडका फेरदे रौहना उनेंगी थ़ोह्डा गड्डी कोला डर नेईं लग्गे उंनेगी फ्ही उंहे केह् उनें ईओह् करना पौंदा पुर उंहे ओङ् करना पौंदा शिड़के उप्पर फिरयै फिह् ओह् जियां जियां बड़्डे होंदे उनेंगी थोह्ड़ा बहूत दवाड़दे उनेंगी रस्सा बन्नियै दवाड़ना उंहेगी गौल चक्कर च फेरना गोल चकर च फेरना उंनेगी किन्ना गौल चक्कर च शैल करियै फेरना कोई दो त्रै म्हीने उंहेगी गोल चक्कर च फेरना घोडे़ गी गोल चक्कर ने केह् होंदा कि घो़डे़ दा जेह्डा स्टैमिना ओह् बधदा फ्ही उद्धरा ओह् उसी खराक खलानी स्टैमिना च खराक खलानी उसी चने खलाने उसी फिर गुड़ देना चने दी दाल देनी फिर फक्क होंदी जेहडी चौल नेईं होंदे चौल चौलें दा शिलका होंदा ओह् उसी पीहै ऐ ते ओह् देनी फक्क देनी उसी फिह् उसी देना शटाला पाना उसी शटाले कन्नै केह् होंदा कि उसी शटाले कन्नै स्टाला पाना उसी घा पाना फ्ही उसी घाह् पाइयै उसी फिह् ओह् बल्लें बल्लें उसी त्यार होई जंदा ओह् उसी फिह केह् करना कि उसी करदे रौहना करदे रौहना उसी त्यार जिसले ओह् उसले शटाला काठी ऱक्खनी फिर ओहदे सिरे उपर ओहदी पिट्ठी उपर काठी रक्खियै उसी बल्लें बल्लें काठी रक्खी उसी फेरना उसी काठी ओह्दे सिरे उपर ओहदी पिट्ठी उप्पर काठी रक्खियै उसी फेरदे रौहना उसी थोह्डे़ दिन फेरना उसी काठी रक्खियै फ्ही ताकि जेहड़ा उसी अलख लगदी ना जेहड़ी उसी मतलब जिसले ओह् काठी उप्पर रक्खी फिर उसी केह् होंदा कि अलख लग्गन लगी पौंदी माड़ी माड़ी उसी अलख नेई लग्गै उस फिर फेरदे रौहना फेरदे रौहना उसी अलख नेई लग्गै भला जिसले उसी फेरेआ ते फिर ओह् सैट्ट होई जंदा फिर ओह् जिसले उसी फेरेआ उसी सैट्ट होई जंदा फिर उसी फेरदे रौहना फेरदे रौहना जिसलै ओह् उसी मतलब त्यार ओह् होई जंदे अभ्यास होई जंदा फिर उसी जिसलै जिसलै उसी घोडे़ दा अभ्यस होई गेआ ना ते उसी केह् करना कि उसी अभ्यास होई जंदा फ्ही जिसलै उसी ओह् करना पौंदा उसी अभ्यस होई गेआ फ्ही उसी बल्लें बल्लें बल्लें उप्पर बै्ठना ओहदे उप्पर बेठियै फ्ही उसी फ्ही उप्पर बैठी चलाना उसी जिसलै ओह् उप्पर बैठियै उसी बल्लेंं बल्ले जियां मतलब जिसलै् ओह् उप्पर बैठन दे पैहलें ओहदे उप्पर बैठना सिक्खना पैहलें पैहलें ओह्दे उप्पर बेहियै सिक्खी बैठना सिक्खियै जिसले बंदा फ्हीं उसी केह् करना बल्लें बल्लें अभ्यास होई जंदा फ्ही फिह् ओह् अभ्यास होई जंदा फिर ओहदे उप्पर बैठे बैठे चलदे रौहना चलांदे रौह्ना उसी शैल करियै थोह्ड़ा थोह्डे दिन चलाना उसी शैल करियै जिसलै ओह् अभ्यास होई जंदा उसी चलना सिक्खी जाए फिर ओह् करना कि उसी लेई जाना उसी ग्राउंड च लेई जाना ग्राउंड च केह् करना उसी ग्रांउड दी चार दवारी दे अंदर उसी केह् करना कि शैल करियै दवाड़ना उप्पर बेठियै शैल फेरना उसी शैल करियै फेरना ते उसी शैल करियै फैरियै ते शैल करियै फेरना उसी फेरी फोरियै उसी ना जिसलै ओह् गिज्झी जंदा ना फिर ओह् बंदा उप्पर बठालने जेहड़ा बंदा उप्पर बैठलने च गिज्झी गेआ ना फ्ही उसी ग्रांउड च शैल करियै फेरना उसी शैल करियै फेरना उसी जिसलै ओह् शैल करियै फिरी जाए ना ओह् फिह् ओह् गिज्झी जंदा जिसलै ओह् गिज्झी जा जिसलै मतलब कि उसी तरांह्दा नेईं फिर ओह् झकदा नेईं फिर उन्नै झक्कना नेईं जिसलै ओह् झक्केआ नेईं फिर उसी ओह् बल्लें बल्लें ओह् करदे रौहना उसी लेई जाना फिर उसी ग्रांउड च बी लेई लोई गे फिर उसी केह् करना ओहदे शरीरे उपर रक्खनी रेडी फिर ओहदे शरीरा उप्पर रक्खनी रैडी काठी रक्खनी ओहदे शरीर उपर काठी रक्खी उसी केह् करना काठी कन्नै केह् होंदा कि ओह् काठी ओहदे सिरै उप्पर पिट्ठी उपर रक्खी ना फ्ही ओह् काठी कन्नै बी ओह् होई जंदा जिसले ओहदी पिट्ठी उपर काठी रक्खी फिर ओहदी काठी गिज्झी जंदा ओह् फिर फिर ओहदे काठी ओहदी फिह् उसी बल्लें बल्लें फेरना फेरदे रौहना फिर उसी इक डंडा लैना ड़डे कन्नै चलाना चलाना ताकि ओहदे सामने डडां घमकाना ताकि ओह् डंडे कन्नैै डरे नेईं जिसलै ओहदे सामनै डंडा घमाया ताकि डंडे कन्नै डरे जिसलै ओह् डंडे कन्नै नेईं ना डरे फिर उसी ओह् करना जेकर ओह् डंडे कन्नै नेईं ना डरी डंडे कन्नै फ्ही ओह् बल्लें बल्लें डंडा कन्नै बी गिज्झी जाना डंडे कन्नै चलदे रौहना चलदे रौहना फ्ही उन्नै चलियै गै आना डंडे कन्नै डंडे कन्नै चलियै फिर उसी ओह् करदे रौहना शैल करियै फिर ओह् डंडे कन्नै फिर उसी डंडे कन्नै उसी ग्रांउड च लेई जाना फिर उसी ग्रांउड च फेरदे रौहना फ्ही ओह् गिज्झी जंदी फिर ओह् गिज्झी जंदी जिसलै ओह् गिज्झी गेई ना फिर ओह् बस फिर ओह् उसी लेई जंदे फिर उद्धर मतलब बाहरा बंदे ंआंदे फिर ओह् चैक करदे फ्ही ओह् लेई जंदे उद्धर पैसे दी खरिदी लैंदे असें बी रक्खी दी पैहलें घोड़ी पैहलें रक्खी दी असें उसी केह् करदे रेह् ना निक्के होंदे उसी असें दाल दोल चारनी शैल करियै दाल दोल चारी जिसलै ओह् दाल दोल चारनी उसी असें शैल करियै फ्ही ओह् जिसलै बड़ी होई गेई ना फ्हीं असें उसी केह् करना उसी दाल दोल चारियै पूरा सैट कीते दा हा उसी असें रेडी बी रक्खी दी ही फिर अस केह् करदे हे रैडी रक्खी दी असें उसी लेई जाना उसी रेडी उप्पर अग्गै लाइयै उसी लेई जाना खेतरें लेई जाना पट्ठे पुट्ठे लैन खेतर पट्ठे पुट्ठे लेई आने होने खेतरा खैतरा पट्ठे आह्नियै ते उसी ओह् करदे ना रकियै फिर उसी ओह् करदे ना फेरदे रौहना खेतर पट्ठे लेई आह्नियै पट्ठे पोट्ठे लेई आह्नने फिर उसी पूरा फेरना फिर ओह् गिज्झै जंदी जिसले पठ्ठे आहनियै फिर उसी आइयै पट्ठे पाने बी ऐ इक घोड़ी होंदी फिह् उसी घोड़े जेहड़ा मतलब गेम होंदी जेहड़ी आलॅपिंक च कम्म आंदी उसी केह् करना होंदा पैहलें पहले उसी ओह् करियै ते पैंरे थल्ले ओह् लानी पौंदी ओहदे पैंरे थल्ले पैहलें ओहदे पैरें थल्ले लोहे दा ओह् लगदा ओहदे पैरें दे थल्ले लोहे दा ओह् लगदा लोहे दी चमड़ी लगदी चम्मदी कन्नै केह् होंदा कि इक जिसलै गेम च घोड़ा जंदा ना कुतै गेम दे बिच कोह् होंदा कि जिसलै दैड़ा दा होंदा जां बाला पाइयै रोकदे रोकदे जिसलै ओह् घोड़ा ते उसी केह् होंदा कि ओह् जकदम तलैह्की जंदा पैर पैर तलैह्की गै जिसलै ते ओह् केह् होंदा कि तल्ले स्लिप होने दा डंर होंदा इसलेई ते ओह् केह् करदे लोक केह् करदे कि ओहदे पेरे च चमुदी लुआई ओड़दे ताकि ओह् स्लिप ना होऐ लोक केह् करदे ओहदे पेरे थल्ले चमुदी लुआई ओड़दे ताकि ओह् स्पिप ना होऐ साढे़ उद्धर इधर ऐ साढ़े म्ह्ल्ले लुहार ओह ओह् लुहार लांदा चमुदी लांदा ओह दो सो रुपया लैंदा चमुदी लांदे मगर इक बार चमुदी लुआई दी होऐ ना भला किन्ने दिन मते नेई ते कोई दो ढाई म्हीने त्रै चार कोई सत अट्ठ म्हीने कड्ढी जंदे ओह् सत्त अट्ठ म्हीने कड्ढी जंदी चमुदी चमुदी कड्ढी जंदी फिर ओह् उसी केह् करदे किल्ल लांदे चमुदी लाने मौके किल्ल लाने किल्लें कन्नै के कि चमुदी शैल सैट्ट होई जंदी फिर ओह् नेईं निकलदी चमुदी ना किश जो लोक शैल करियै चमुदी सैट्ट होई जंदी ना फिर ओह् है नेई निकलदी फिर चमुदी फिर ओह् केह् होंदा शैल होई जंदी चमुंदी ते चमुदी ओह् चमुदी लुआंदे फिर ओह् लोहे दी होंदी ओह् बधिया लोहा कवालिटी दा लोहा होंदा ओह् सरिया होंदा ओह् ओहदे कन्नै चमुंदी लुआंदे ते फिर उसी लेई जंदे ग्रांउड च जिसलै उसी उद्धर लेई जंदे ग्रांउड च लेंदे फिर उसी ओह् फेरदे फोरदे फिर उसी ओह् ग्रांउड च फेरदे फोरदे मजे मजे दा चलदी फिर ओह् गिज्झी जंदी फिर ओह् इंदा इक घ्यान रक्खना पौैदा कि एह् अगर बंदा एहदे कन्ने पंगे पोंगे लै फिर एह् पिच्छुआं लत्तां मारन लगी पौंदियां हां ओह् चक्कर होंदा बाकी ओह् घोडे़ दा ओह् कोई चक्कर नेईं ऐ घोड़ा कुते ब्याह बगैरा होई गेआ ब्याह च लोक लेंदे ना जी जियां हून न्हाड़े घोडे़ पिच्छे रथ पाई लैंदे रथ बी पांदे लोक ब्याह च रथ बडे़ मैक्सीमम लोकें बडे़ लोकें होंदा रथ रुथ पाएदे घोडे़ पिच्छे घोडे़ पिच्छे बडे़ं लोक होंदे रथ पाए दे ओह्दे नै रथें रुथें आहले लैंदे ग्यारां सौ रपया दिंदे उनेंगी ते रथ लैंदे उनेंगी ओह् ओहदे कन्नै रथै कन्नै केह् होंदा कि तगड़ा होंदा रथा कन्नै घोड़ा अगर चिट्टा घोड़ा होंदा चिट्टा होई गेआ एह् बडे़ पसंद करदे लोक चिट्टे प्योर काला प्योर चिट्टा उच्चा कोई छै सत फुट उच्चा होऐ ओहदे कन्नै केह् होंदा कि शैल होंदा ओह् ए क्लास होई जंदा ओह् फिर ताइयै लोक बडे़ लोक शकीन होंदे शैहरें बिच बडे़ बडे़ लोक होंदे रक्खे दे घोड़ा घोडे़ इनें उनें गी घोडे़ बडे़ घैंट लगदे उनेंगी पूरा ओह् करदे घोड़ा बड़ा कीमती ऐ अजकल लोक हून जियां उद्धर बैष्मौ माता चली जाना उनें बैष्णौ माता उद्धर दिक्खो किन्ने घोडे़ ओह् सारे उपर काठियां रक्खी दियां होदियां कियां ओह् जदे बंदे बी उंदे कन्नै कन्नै घोडे़ दे कन्नै चलदे रौहंदे उऐ चक्कर होंदा ओह् ताहियैं उंदे कन्नै कन्नै चलदे ओह् कि ओह् बी बंदे भेती होंदे घोडे़ इन्ना स्टेमिना होंदा चने कन्नै चने कन्नै घोडे़ दा इन्ना स्टैमना बनदा ना इन्ना बड़ा ज्यादा स्टैमेना बनदा ताहियैं लोक चने खलांदे चने दी दाल देन जियां कोई बर्त बुर्त होई गेआ कोई उऐ जेहा होई गा कोई जनानियां चने दी दाल चारदियां घोडे़ गी हूं बडे़ लोकें पसंद करदे हार्स राडिंग जेहड़ा मतलब कि बडे़ लोक पंसद करदे बड़ी गेम आलपिंक च साढ़ी जेहड़ी मतलब देश दी गेम इक घोडे़ दी ओ बी बड़ी तगड़ी गेम ऐ इंदी ताकि लोक घोड़ा रखदे ऐ बाकी एहदा ओह् है कि टैंम टैंम उप्पर सेबा करनी पौंदी घोड़े दी तां जाइयै घोड़ा त्यार होंदा ऐ मतलब कि शुरु कोला निक्के बचपन थमां घोडे़ दी सेवा करने पौंदी पूरा ख्याल रक्खना पौंदा फिर जाइयै ओह् होंदा घोड़ा त्यार फ्ही जाइयै घोड़ा होंदा त्यार उसी निक्के होंदे सेवा करने पौंदी पूरी ओह् करने पौंदी निक्के होंदे गै ओहबी टैंम टू टेंम उसी ओह् करने पौंदा पानी पोनी रुटी घाह् घू सब किश टैंम टू टेंम करने पौंदा फिर जाइयै ओह् त्यार होंदा ओह् उसी इक गल्ला उसी जिसलै अगर घोड़ा आग इद्धर घोड़ी जेहड़ी होंदी अगर बच्चे बुच्चे दा ओह् होंदा ते उसी पैहलें घोडे़ कोल लेना पौंदा हा फिर ओह् नोमें म्हीने मगरा बच्चा दिंदा ओह् फिर ओह् नौमें म्हीने मगरा उनें बच्चा देना होंदा फ्ही जाइयै ओह् बच्चा ओंदा फिर उसी केह् करदे निक्के होंदे गै खुल्ला छड्डी ओड़दे खुल्ला छडदे उसी खुल्ला छडदे फ्ही ओह् दुद्ध दद्ध पींदा जिसलै बड्डा जियां थोह्डा थोह्ड़ा बड्डा होंदा फिर उसी बनदे फ्ही ओहदे मूहैं च होंदा रस्सी दा तल्हैरा होंदा बनाए दा फिर रस्सी दा तल्हैरा बनाना फिर ओह् पाना फिर रस्सी दा तल्हैरा पाइयै उसी ओह् लेई जाना उनें दूर दूर लेई जाना उनें दूर दूर जाह्गा लेई गे फिर उनें पेरदे रौहना फिर दूर दूर उंहेगी जगह लेइयै फेरदे रौह्ना फ्ही ओहदे कन्नै केह् होंदा कि घोड़ा बल्लें बल्लें गिज्झी जंदा फिर बाकी ऐ घोड़ा इन्ना शरीफ डंगर होंदा ना जेहड़ा बिल्कुल सारे डगंरे च घोड़ा शरीफ डंगर होंदा इक जिन्ना घोड़ा डंगर शरीफ ना इन्ना कोई डंगर शरीफ नेईं ऐ इस तू बास्ते सारे मैक्सीमम बंदे घोडे़ होंदे रक्खे दे बडे़ कम्म आंदा घोड़ा एह् राती कुसलै घार रक्खना चाहिदा घोड़ा इक घोड़ा बडे़ कम्म आंदा घार रक्खना जियां चने दी दाल चारो मांह् दी मांह् चारो जो बी ऐ ओह्बी सारी चारो एहदे कन्नै केह् होई जंदा घोडे़ गी खराक होई जंदी तगड़ा होई जंदा घोड़ा नां कोई जिन्ना मर्जी भार लद्दी लैओ घोडे़ उप्पर घोड़ा जित्थै मर्जी लेई जाओ उत्थू गै घोड़ा पुज्जी जंदा ओह् जिन्ना मर्जी भार लद्दी लैओ अजकल घोड़ा ऐ है कि घोड़ा दा अजकल ओह् बड़ा ऐ अजकल घोडे़ दा घोड़ा ओह् बड़ा करदा अजकल गोडा ओह् बडा करदा इक दुऐ घोडे ओह् होंदा बडा ओह् होंदा घोडा इान ओह् होंदा ना फैमंस बडे लोक बड़ा पसंद करदे घोड़ा एह् घोड़ा होंदा ग्राएं दे बिच होंदा ऐ मैक्सीमम ग्रांए दे बिच होंदा ऐ अजकल शैहरे बिच है नी रखदे लोक क्योंकि शैहरें बिच इनें इंदा ओह् नेईं मिलदी ऐ इंदी खराक ऐ जेहड़ी ओह् नेईं मिलदी ऐ होग ग्राए दे बिच बड़ा ओह् करदे घोडे़ गी ना बड़ा ओह् करदे सारे लोक बड़ा ओह् करदे असेंगी इनेंगी ओह् घैंट लगदा घोड़ा बाकी और कोई ओह् नेई ऐ घोड़ा घैंट बड़ा ऐ घोड़ा रक्खना बी चाहिदा सारें दा के कि इक इंदी रेह्ड़ी होंदी इंदे पिच्छै रेह्ड़ी लानी फ्ही इनेंगी भट्ठे बी लांदे भट्ठे बी लाइयै फिर इनें ओह् करदे भट्ठे बी इंदे इट्ट लददे फ्ही पैहलें शुरु कोला पैहले दिन लददे इंदे उप्पर कोई दौ सौ इट्ट दौ सौ इट्ट ऐ फ्ही जिन्ना बनदा न्हाड़े मतलब पिट्ठ होंदी जेहड़ी न्हाड़ी ओह् जियां पक्की होई जा फिर ओहदे उप्पर इट्ट लददे पै्हले दिन दौ सौ लददे फिर एहदे उपर बल्लें बल्लें दो सो त्रै सौ लददे फ्ही चार सौ लद्दनी फ्ही बल्लें बल्लें बल्लें फिर पंज सौ लद्दनी फिर पंज सौ लद्दी ऐ फिर छे सौ लद्दनी मतलब कि जे पूरी शरीर एहदा पक्का करदे पूरा शरीर पक्का करना न्हाड़ा जेहड़ा शरीर पक्का होई गेआ ना न्हाड़ा फ्ही इसी ओह् करना लेई जाना शरीर पक्का होई गेआ फ्ही इसी बल्लें बल्लें खराक चाढ़नी खराक चारनी शैल करियै खुल्ली करियै खराक चारनी जिन्नी खुल्ली करियै खराक चारगे इन्नी ओह् होई जानी इन्ना तगड़ा होई जाना एह् जेहड़ा खराक खरूक चारी फिर इसी ओह् होई जाना घैंट होई जाना एह् फिर इसी ओह् करदे रौहना फेरदे रौहना फेरदे रौहना खराक चारियै इसी टैंम टू टेंम फेरदे रौहना फिर एह् होंदा कि एहदा केह् होंदा कि घोडे़ दा होंदा कि जिसले खारश होंदी जियां जियां हून अस इसांन हाअस जिसलै खाऱश होऐ अस आपूं हत्थें कन्नै खुरकी लैन्ने होन्ने घोडे़ दा ऐ है कि इसी बाहे दे खेतरे च लेना पौंदा बाहे दे खेतरे च फ्ही एह् केह् करदा कि बि'लदा ओहेद बिच बाए दे खेतरे च इसी शैल करियै बि'लना होंदा इंहे बि'ली बु'लियै फिर एह् जिन्ना शैल करियै बि'ली लै ना फिर इसी जिसलै शैल करियै बि'ली लै इसी बाए दे खेतरे च लेई जाना इसी शैल करिय बलाना बिली लै फिर एह् पुरा नाई जाए बि'ली बु'ली लै जिसले इलें फिर इसी ओह् करना पौंदा बि'ली बु'ली लै फिर इसी कोई दस पंदरा मिन्ट बि'लदा ऐ एह शैल करियै खराश होंदी फिर फिह् जिसले बि'ली बु'ली लै इसी लेई जाना फिर इसी नुहालना इसी जिसलै बिलदे होई मिट्टी लग्गी दी होंदी फ्ही ओह् सारी जिसलै खड़ोंदा ना फिर एह् फंडदा अपने शरीर गी आपूं गै फिर इसी लेई जाना इसी कुतै दूर फिर इसी नुहालना शैल करियै शैम्पो कन्नै नुहालियै ना फ्ही जिसलै सैट्ट होई जंदा ना फिर ओहदे बास्तै ओहदे बाद त होई जंदा एह् सैट्ट होई जंदा जिसलै फिर एह् फ्ही के खु'ल्ले छड्डी ओड़ना दो त्रै घैंटे खु'ल्ला छड्डी ओड़ना खु'ल्ला छड्डना पूरा चारना इसी जिसलै दो त्रै घैंटे खु'ल्ला रेहा फ्ही शैल करियै रज्जी जंदा ऐ